ہلو ہاں جی جی ہاں بتائیے جی جی ہاں بالکل مل جائے گا بتائیے آپ کو کیا آڈر کرنا ہے جی ہاں ہمارے یہاں پہ ویج اور نان ویج ساری چیزیں اویلیبل ہیں آپ بتائیں نان ویج میں ہمارے پاس کباب ہے قورمہ ہے بریانی ہے اور جی ہاں مٹن کے بھی آپ کو قورمہ مل جائیں گے مٹن سیخ مل جائیں گے مٹن بریانی مل جائے گی جی ہاں ہمارے یہاں پہ ہوم ڈلیوری کا بھی آپشن ہے آپ کو گھر بیٹھ کے ہی منگا سکتے ہیں اپنا کھانا نہیں ان کے آپ کو ایکسٹرا پے کرنے پڑیں گے جو کہ ففٹی روپیز ہوتی ہے مینیمم آپ کو یہ ڈلیوری کے چارجز دینے پڑیں گے

جی ہاں آ رہی ہے آپ کی آواز کیا کہہ رہے ہیں جی ہمارے یہاں کا سب سے اسپیسل ہے مٹن بریانی اور چکن بریانی آپ یہ ٹرائی کر سکتے ہیں یہ ہمارے ایک یہاں کا بیسٹ سیلر آئٹم ہے جی ایک مٹن فل پلیٹ یا ہاف پلیٹ چاہیے آپ کو جی ٹھیک ہے پھر ایک فل پلیٹ مٹن بریانی ہاں شامی کباب اور ایک کڑھائی چکن ٹھیک ہے اور کچھ چاہیے روٹی چاہیے دس ٹھیک ہے اور سیلیڈ سیلیڈ یہ سب چاہیے آپ کو کچھ سیلیڈ کے آئٹم میں یہ آپ الگ سے بھی لے سکتے ہو جو کہ ہمارا سیلیڈ کا ایک پیک آتا ہے وہ آپ کو ملے گا یا ادروائز فری میں ہم جو بیسک سا دیتے ہیں وہ دیں گے پھر ایک سیلیڈ کر دوں یہ آپ کا آڈر پہنچ جائے گا ود ان ٹھرٹی فورٹی مینٹس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کیس آن ڈلیوری بھی کر سکتے ہو اوکے اوکے